ہیلو سر کیا اولا کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک اولا بک کیا تھا جی سر اور مجھے نئی دہلی جانا ہے ٹرین پکڑنے کے لیے اور میری ٹرین ہاں سر آٹھ بج کر چالیس منٹ میری ٹرین ہے اور انہوں نے ابھی تک مجھے کوئی رپلائی نہیں دیا ہے نہ وہ اب تک یہاں پہنچا ہے کیا اس کے بارے میں آپ جانکاری دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں آیا یا ٹریفک جام کے وجہ سے نہیں آ پایا یا وہ نہیں آ پائے گا تو وہ ابھی تک کوئی رپلئی نہیں دیا ہے ہاں سر تو ان کے بارے میں آپ جانکاری دے سکتے ہیں جی جی ان کا اگر نہیں ہو سکتا تو کال کر کے وہ بتا سکتے ہیں اچھا سر چلیے ٹھیک ہے سر تو مجھے جانکاری آپ دیجیے یا نہیں تو ان کو بتا دیجیے کہ وہ کینسل کر دیں میرے آڈر کو اوکے اوکے سر